मूंखे टमाटर खाइण खां रोक आहे मूंखे पथरी आहे हिन लाइ डॉक्टर मूंखे टमाटर लाइ मना कयो आहे इन लाइ मूंखे टमाटर जे बिना ई सब्जियूं ठाइणियूं पवंदियूं आहिनि जीअं तरियल भाॼियूं या वरी प्याज में ठाहिणी पवंदी आहे या टमाटर खे मां विझंदी बि आहियां त उनखे कद्दूकस में करे करे छिलको निकारे करे विझंदी आहियां अगरि मां टमाटर खाईंदी आहियां त मूं तकलीफ़ थी वेंदी आहे इन लाइ मां टमाटर जे बिना ही सब्जियूं अहिड़ी विझंदी आहियां जीअं आलू तरियल वग़ैरह या तरियल भाॼियूं या दालि वग़ैरह में मां टमाटर हेॾो न विझदी आहियां बिना टमाटर जे ई मां चाहींदी आहियां या की सब्जी विझा ये टमाटर जे बदिले मां ॾही जो बि इस्तेमालु कंदी आहियां छोकी अगरि टमाटर विझण सां मूंखे प्रॉब्लम थींदी आहे इन लाइ मां बिना टमाटर जे ई ॾिसंदी आहियां कुझु जो सब्जी ठहे उहा ई ठाहींदी आहियां जीअं प्याज व्याज में पनीर वनीर बि ज़्यादातर कोशिशि कंदी आहियां की बिना टमाटर जे ई थिए न त अगरि टमाटर न हूंदो आहे या कद्दूकस करे ई विझंदी आहियां और टमाटर इहो मां कचो बि न खाई सघंदी आहियां छोकी उनसां डॉक्टर मूंखे मना कयो आहे और उनसां मूंखे ॾाढी परेशानी बि थींदी आहे इन लाइ मूंखे परेशानी बि थींदी आहे कि बिना टमाटर जी कोई सब्जी सम्झ में न ईंदी आ्हे लेकिन ठाहिणी पवंदी आहे छा कया लेकिन बिना टमाटर जे ॾाढियूं शयूं आहिनि जीअं तरियल भाॼियूं वाङणु भिंडी त उहा ठई वेंदी आहे लेकिन रस वारी सब्जी में प्रॉब्लम थींदी आहे त उहे असां ॾही विझी छॾंदा आयूं त उन सां सही थी वेंदी आ